हेल' अ माबा हि हि दुखानि ना अ माबा दङना अ माबा बिलेंदा बिलेंगेद बिलेंगेद दङना अ अ बेसेनिफाय दं माबा बेसेनिफाय दङ अ माबा कालारा मादिबा दङ

अ इनिफ्राय नैजौनिफ्रय गोजौआव दुइस'निफ्राय अ अ गाबोन होमब्ला थांगोन बा लानो हागोन ना अ साथाम मानसिनि माबा जानो नांगौ ना

ओइ मा बिसखानफोरथ' गैया बिसखानफोरथ' गैया अ अ अ अ अ जेनेबा लागोनब्ला खमाव मोनगोनना हाजार लांब्ला अ गाबोनहालागै लांगोन आं दे अ गाबोन थांनानै जागोन

दे होमब्ला